हैलो में कैटरिंग लानी ऐ होटल बिच ओह् केह् बोलदे कलाड़ी कुल्चा बेचने होने ते ओेह् केह् बोलदे दौ सौ कलाड़ी लानियां हियां ते कलाड़ी कन्नै कुल्चा इक्क कलाड़ी दा इंया ठेका करी लैओ बीह् कलाड़ी कन्नै फ्री इक्क देना दौ ज्हार रपेआ अच्छा ते स्लेंडर साढ़े जां थुआढ़े अच्छा अच्छा ठीक ऐ फिर आई जायो दस्स मई गी आई जायो फिरी ओह् थुआढ़े निं ऐ उद्धर आई जायो